जोंनि आसामखौ लाफानानै जोंनि बड'लेण्ड ओन्सोलाव दावबायारिफोरखौ गोसो गोजोन होनो हानाय बायदि थोजासे फुंकाफोर दङ मानो होननानै बुङोबा खाफाल गोनां जोंनि बे बड'लेण्ड हालामाव बा आसामाव दैमा दैसा हाजो हालाजों बुंफबनाय माखासे ओनसोलफोरा दङ बे हाजो हालाफोरनि मादाव मुंख'नो गोनाङा जेरैहाय काजिरङा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जेरै मानास हायुङारि बागान मानास नेसनेल पार्क आरो रायम'ना नेसनेल पार्क बे मोननै नेसनेल पार्क दङ बेनि अनगायैबो बेयो मोनसे जोंनि सोनाबहा सनकसनिफ्राय सानजाहा बरन'दैसिम जेखिनि टाइगार रिजार्भ दङ मोसा संंरैखा थिलि दङ बेफोर फैलाव ओनसोलफोरा माखासे दैमा दैसाखौ लाफानानै दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानाय माखासे फुंखाफोर जेरै जोंहा उल्टा पानि सरलपारा कालामाति मानास बेबायदिनो मानास सौसे कंकर बेफोरबायदि गोबां दावबायारिफोरनि जि थिलि बे थिलिफोराव गोबां फुंखाफोर दावबायारिफोरखौ जोङो गोसो गोजोन होनो हानाय जोंहा थोजासे दङ नाथाय बेफोरखौ गोसो बांसिनै गोसो बोहोनो हानायनि थाखाय जोंनि जि खुंथाय गोहो सरकार बे सरकारफोरा आरो लोगोसे जायगानि जायफोर लाइमोनफोर दङ खामानि मोनि लाइमोनफोर दङ बिथांमोनहा बे दावबाय बिखान्थियाव टुरिजिम जि बिफान बे बिफानाव नांथाबनानै खामानि मावनो हायोब्ला जोङो बांसिन टुरिस्टफोरखौ गोसो बोनो हागोन मानो होननानै बुङोबा जोंनो दावबायारिफोरखौ दैदेननो आरो दावबायारिफोरखौ दोननो थाखाय माखासे इसिं दाथाय नांगौ आरो बे इसिं दाथायफोरखौ जोङो जौगा थाखोनि खालामनो हायोब्ला आरो दावबायारिफोरखौ दैदेननो थाखाय जोङो मोजां फोरोंथाय मोननाय जोङो सुबुंफोर जोंनि लाइमोनफोरा दावगाबोयोब्ला जेरै दाउ नायहोनाय जुनार दिन्थिनाय जोंनि गामिनि जे हारिमु बे हारिमुफोरखौ दिन्थिनाय आरो जोंनि बायदिसिना राज्यो जानायनि माखासे खामानि दामानि जि दानाय एम्फौ फिसिनाय जोंनि मोसानाय बायदिसिनाखौ जोङो दिन्थिनो हायोबा जोंनि दावबायारिफोरखौ जोङो गोसो बोहोनो हायो आरो बेजोंनो जोंनि बे हालाम राज्यो आरो जोंनि बड'लेण्डआ गोबां लाइमोनफोरा नांथाबनानै थानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो रांखावरिबो खामायनो हायो आरजिनो हायो आरो दावगानायनि जोङो सिमां नुनो हायो जो जोङो गोजान गोजाननि हादोरफोरनिफ्राय गोबां थोजासे जोंनि जायगायाव दा टुरिस्टफोर फैयो आरो बे टुरिस्टफोरा दिनै जोंनि हायुङारि बागानफोर नेसनाल पार्कफोरखौ नायनानै बेवहाय थानाय जिब जुनार गान्दा मोसा मैदेर मुफुर अमा थावख्रि बायदिसिनाफोरखौ नुनायनि खाबुफोरा जोंनि बड'लेण्डआव दङ आरो बेफोरखौ जोङो मोजाङै खान्थि बायदियै जोङो दैदेननो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय नांथाबोब्ला जोङो बिसोरखौ गोसो गोजोन होनायनि राहाखौ जों खालामनो हाबावो